हेलो हँ सब्जी सबके बिआ अहाँकेँ लग उपलब्ध रहैया कोबीके बीज बीज यऽ अहाँकेँ पास कोबीके बीज ओ केना दै छियै पॉकेट दश रुपैआमे सए ग्राम कोबिके बीज डेढ़ सए रुपैआमे दै छियै सए ग्राम बीज ओ छुट नहि हेतै किछो एक सए बीस रुपैआ दी तऽ चलतै भए जेतै आओर की सबके बीज यऽ मुलीके बैगनके गाछ यऽ कि बीज यऽ गाछ यऽ गाछ केना दै छियै बैगनके सएटा गाछ चाही हँ एकटा पेड़के दाम तीस टका हुँ तब तऽ बहुत महँगा यऽ कोन बैगन छी वाइट वला दुधिआ बैगन एकटा आबै छै एगो हरा बैगन आबै छै एगो अथी वला आबै छै हरा वाला बैगन छी तऽ हरे वला बैगन हमरा लेबाक छै दुधिआ छी कि अलग अलग वला ओ ठीक छै हमरा पचासटा गाछ तहन दए दिअ ई हरिहरका आ पचासटा दए दिअ उजरा बैगनके गाछ कम करिऔ आ कोबिओके बिआ लेनाइ छै कोबीओके बिआ दिअ मुलीके बिआ यऽ ने मुलीके छोटका पॉकेटके की दाम छै पचास ग्रामके पचास ग्रामके साठि टका दाम छै पचास ग्राम वाला नहि यऽ सए ग्राम वाला यऽ ओ ठीके छै तऽ सए ग्राम वालाकेँ साठि टका यऽ पचास टकामे देबै दए देबै ठीके छै तऽ पालकके बिआ तऽ होयत ठीके छै पलकोके बिआ एक पॉकेट ठीक छै पलकोके एकटा पॉकेट दए दिऔ आ मुलीके एकटा पॉकेट दए दिऔ कोबीके एकटा दए दिऔ आ बैगनके पचास पचास दुनू गाछ दए दिऔ हरिहरको आ उजरो उजरा देबै घोदिआ वला हँ सब दए कऽ कते पैसा होइया से बताबु जोड़िकऽ सबटाके सएटा कहलहुँ बैगनके गाछ हँ आ एकटा सए ग्रामके कोबीके बीजके पॉकेट हँ सए ग्राम भेल मुलीके पॉकेट आ पालक सागके बिआ पचास ग्राम होए या सए ग्राम हो जे होए दए देबै तऽओ भेल सबटा मिलाकऽकते पैसा भेल